जी नमस्ते बोलिए जी बोलिए अच्छा देखिए आ फूल तो सब मिलेंगे बेल का मिलेगा चमेली का मिलेगा गुलाब का मिलेगा गेंदे का मिलेगा एँ आप को लेना कौनसा है किस उद्देश्य से लेना है मंदिर में कुछ प्रोग्राम वगैरह है या डेली मंदिर में बस चढ़ाने के लिए चाहिए अच्छा तोम पूरा मंदिर सजाने के लिए पूरा मंदिर सजाने के लिए फूल चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा आप माला बेचती हैं फूलमाला हाँ हाँ तो ठीक है आप जब माला बेचती हैं तो आप तो खुदे जानती हैं कि नहीं दाम रेट इस समय गर्मी चल रही तो फूल कम अब मिल रहे हैं तब हाँ तो भई उसी लिए रेट तो अधिक हो जाते है न जो जो माला जाड़े के दिनों में बीस तीस रुपया का मिलता था गर्मी में सीधे वह चालीस पचास का हो जाता है जैसे ए गेंदे के फूल का माला लेंगी तो पचास फूल का माला आप लेगी वह पड़ जाएगा आपको करीब पचास रुपये का हाँ पचास फूल रहेगा उसमे माला बड़ा रहेगा बड़ा माला रहेगा आपको कम से कम इ जो बेला बेला का है तो बेले का बीस रुपये का एक माला पड़ जाएगा हाँ बेले का माला बीस रुपये का पड़ जाएगा गुलाब का लेंगी तो अगर पचास माला का गुलाब का फूल माला लेना है तो सौ रुपया का पर जाएगा आपको

अब तो इस समय अब देखिए इस क्षेत्रम फूल तो बहुत सारे हैं हम लोगों के क्षेत्र में जो है वह गुलाबें बेला चमेली यही चलते हैं जो कम मा जाता है तो इसलिए महँगा हो जाता है चढ़ाने के लिए तो भई भगवान पर कुछ भी चढ़ाया जाए चढ़ाया जाए या जो भी चढ़ाया जाए सब कम ही है सब उन्हीं का दिया ठीक है ठीक है तो हम थोक से लगा के दे दे रहें आपको आप ठीक है नमस्ते ठीक है नमस्ते